हा मैडम हा मैडम नमस्ते हलो हा मेम तव्हां बैंक मैनेजर था ॻाल्हायो न हा हा मैडम मूंखे न मां थोरो न पंहिंजो नंढो बिजनेस थी स्टार्ट करणु चाहियां त मां प्रपोसल ठाहियो आहे मतिलबु सुठी आइडिया आहे मुंहिंजी हिकिड़ी बिजनेस स्टार्ट करण जी लेकिन मूंखे न फिनांस जी ॾाढी घुरिजि आहे ज़रूरत आहे मां मूंखे ख़बर पई की बैंक वेंचर कैपीटल करे हींअ सीट कैपीटल स्टार्टअप हूंदो आहे जेको उहो पिणि हा मां एक्चुली न पंहिंजो घर में ई मतिलबु लेडिस जो मां बिजनेस स्टार्ट थी करणु चाहियां जीअं न बजट वजट जो न आहे भई सम्झो जीअं पापड़ खीचा खटाइण ईअं हूंदो आहे न त इहो मां पंहिंजो नंढो बिजनेस पंहिंजे घर खां ई स्टार्ट थी करणु चाहियां मतिलब या ॿ टे लेडिस वेहारे करे त लेकिन मूंखे हुनजो न फाईनांस जी सम्झो हिकु लख ताईं मूंखे ज़रूरत आहे त हीअं कुझु स्टार्टअप कैपीटल जो वग़ैरह अगरि तव्हांखे कुझु हीअं मूंखे इंफरमेशन ॾींदा

अच्छा ऐं अगरि सम्झो शेंक्शन थी थो वञे मां एलिजीबिलिटी में अचां थी जीअं तव्हां चयो था डाक्यूमेंट जे बेस ते त पोइ घणे टाईम में लोन शेंक्शन थी मिलंदो अच्छा अल कुझु हीअं ई एम आई पे करण जो त ई एम आई सिस्टम ई हूंदो न अच्छा त हाणे एट प्रेसेंट एट प्रेसेंट छा रेट ऑफ इंट्रेस्ट आहे मूंखे लोन मिलंदो मना ए अच्छा एट पॉईंट टू फ़ाईफ परसेंट अठु पॉईंट पंजवीह परसेंट लॻंदो ओके ऐं मां सम्झो हिकु लख लाइ अप्लाए कयां थी त उहो सॼो हिक जो हिकु लखु शेंक्शन थींदो की न कुझु भई अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे मैडम थैंक्यू इंफरमेशन लाइ त मां थोरो रेडी थी रखां सभु कुझु ऐं मां तव्हांखां जल्दी अची करे मिलंदमि रिगार्डिंग आं थैंक्यू